मेरा सकारात्मक अनुभव मैं साक्ष्य कहूँगा कि दाढ़ी बनाने वाला उत्पाद को लेकर कई सालों से मैं अलग अलग उत्पाद दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ हर सप्ताह दाढ़ी बनाना मैं तरल पदार्थों का उपयोग करता हूँ जो कि मेरी त्वचा को लिए ही लाभकारी होता है कई उत्पाद ऐसे होते हैं जो हमारे चेहरे को नुकसान पहुँचाते हैं वो बहुत सब चेहरा बेकार हो जाता है जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो ये लगता है कि खुजली सी होने लगती है दाने उठने लगते हैं और दाढ़ी बेकार हो जाती है वही मुंहासे फुंसी के तो होती है जब दाढ़ी बनाते हैं तो ये एक अनुभव ऐसा होता है कि दाढ़ी अच्छी बने और साफ बने उत्पाद तो बहुत होते हैं लेकिन जब हम दाढ़ी वाली बात आती है तो हम कई उत्पाद ऐसे होते हैं जो कि चेहरे को लाभदायक होता है और दाने भी नहीं होते हैं और दाढ़ी अच्छे से बनती है और मुलायम बनती है